औ हेलौ औ मा नांगौ मोनलाय माहाय थांनो

नोंसोर बबेनिफ्राय फैगोन क'क्राझारनिफ्राय ना ओमफ्राय साबेसे साबा ना होनबा नोंसोरो ल'केल तेक्सि लानानै नोंसोर फैनो हागोन आरो क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बे माबासिम गेलेफुसिम खमसे खम माने थांनाय फैनायनिबो लाखायो नालाय ओमफ्राय फर थाउजेन्ड लागोन आरो फर थाउजेन्ड लागोन बिसिमाव हाय ओमफ्राय बिनिफ्राय हाय नोंसोरो गासैनाबो भतार आइडि बेफोरखौ लाबोखानांगोन आरो सिङाव हाबनोबा ससे ओमफ्राय

औ औ बियावहाय बरदार आवहाय माने थायो बेयावहाय माने गार्डफोर थायो औ आं होननाय बायदिनो दा बियावहाय देखायनांगौ आरोना हाबनो मोना ओमफ्राय भतार कार्ड गैयाबा दा बेखौ लाबो थारनांगोन आरो नोंसोर साबेसे फैयो औ औ ओमफ्राय दङ नायनो हाथाव हाथाव जायगा दङ बेयावहाय ब्रिज बो दङ मोनसे हैंगिंग ब्रिज बेयावबो थांनो हागोन आरो फ्लास माने बाजारबो दङ बा बेवहाय नोंसोरो मैगं थाइगं बा भुटानफोरनि माखासे गानग्रा जोमग्रा ना बा साजायग्रा बेफोरखौहाय मानि बेयावहाय बायनो हागोन आरो दामा दामा बांद्राय नङा बे आसाम बा इण्डियानि बायदियानो एसे महायबा बारा खम जानो हागौ खिन्थु एखेआनो दामा फ्राय ओमफ्राय नोंसोर थागोन नामा हर थागोनबा हटेलसबो दङ

रुमफ्रा आलादा आलादा दङ आलादा आलादा रुमनि आलादा आलादा ओमफ्राय हरसेयाव बिदिनो माबानिफ्राय दाबोल बेद आहाय बिदिनो थु थाउजेन्डनिफ्राय स्थार्ड जायो आरो बेवहाय सानै थानो हागोन ओमफ्राय नोंसोर साबेसे फैगोन होन्दोंमोन साबा बा नोंसोरो मोननै रुम लानो हागोन मोनसेयाव हाय किंग साइज बेद दङ बियावहाय साथामा थानो हागोन आमफ्राय मोनसे आवहाय दाबोल बेदरुम दं आरो बेयावहायबो थानो हागोन दामा मोननैबो एखे आनो थु थाउजेन्ड थु थाउजेन्ड आरो हो जायगाफ्रथ' गार्देनफोरबो दङ ओमफ्राय ब्रिस दङ ओमफ्राय ओरैनो बे दै बोहैनायफोरखौ नोङो नायनो हागोन आरोना भुटाननि जे दै बेखौहाय आमफ्राय सफिंसफोर दङ दखानफोर दङ नों माबा खालामनो हागोन ओमफ्राय सिङाव थांथारनो हाया सिङाव थांथारनो बाथ' नोङो ओरै माबाजों थांनांगोन फुनसिलिं थिंजायहाय नोङो पास लानांगोन आरोना सिंथाराव हाबलांनोबा बियावहायबा बे बरदारावहाय हाबनो मोनगोन ओमफ्राय ससे ससेसिम थांनानै फैनो हागोन आरो होनबा माबानोसै ना बुकिं खालामनोसै ना होनबालाय हटेलखौ बुकिं खालामनोसै दे